دلی شروعاتی دور سے ہی علم و فن کا مسکن رہا ہے یہاں بادشاہ اور شعرا ادبا اور فضلا اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے گزارا ہے تو اس حوالے سے دلی میں سیرگاہ کے لیے دلی میں سیر و تفریح کے لیے سیاحت کے لیے خوبصورت قلعے اور دیگر آنکھوں کو سکون دینے والی جگہیں موجود ہیں اس کے علاوہ دلی میں آپ موسیقی رقص تھیئٹر سنیما کے متعلق بھی چیزیں دیکھنے میں مل جاتی ہیں اور یہ بھی شعبے سرگرم ہیں قلعوں میں آپ شاہ جہاں کا قلعہ یہ ہو گئی دقت